एक एक एक लखानी की चप्पल चाहिए मेरे लिए हमें जो ब्लेक है वह चाहिए

मेरे लिए चाहिए और जो लखानी का आता है नंबर छः वह भी चाहिए और आठ नंबर भी चाहिए मुझे और और मेरे बच्चे मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा सा सैंडिल चाहिए जो आठ साल का है जो अच्छा पैरा और किसी का पैरागान का जो अच्छा कलर हो थोड़ा लाल कलर होना चाहिए बच्चे के लिए और आठ साल का बच्चा है उसके लिए चाहिए और एक एक लेडीस का उसके लिए भी चप्पल चाहिए और सैंडल चाहिए उसके लिए जो ऊँचे थोड़ा सा ऊँचा होता है पीछे से नार लेडीस में जो सैंडिल नार्मल चाहिए और हमारे लिए जो लखानी का चप्पल है वह कितने तक वह कितने तक है आपके पास अच्छा सा एक नार एक नार्मल चप्पल चाहिए मुझे एक नार्मल चप्पल मुझे चाहिए कितने का देंगे आप नार्मल चप्पल मान लीजिए मान लीजिए अगर चार सौ वाला पसंद करते है तो कुछ छूट मिलेगी कि नहीं आप से और बच्चे का जो सैंडिल है वह कितने की आएगी मान लीजिए नहीं तो थोड़ा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा दाम को जो है सही से लगा के दीजिए ताकि हम भी